हम खाने में चावल बनाएंगे तो पहले चावल को भिगो देंगे उसके बाद कूकर में डाल कर गैस पर चढ़ा देंगे और तब चावल बहुत अच्छा बनेगा दाल बनाएंगे तो दाल तसली में जो दाल बनाते हैं ओ दाल अच्छा बनता है कूकर की दाल थोड़ा थोड़ा बनती है नहीं ठीक बनती है लेकिन जो बटुए में दाल बनती है ओ अच्छी बनती है अहरे पर दाल रख कर बनाया जाता है तो और स्वादिष्ट बनता है लेकिन सब्जी भी हम बनाते हैं तो सब्जी में मसाला सील पर जो पीस कर बनाया जाता है वो सब्जी अच्छी बनती है उसमें गरम मसाला जीरा लहसुन प्याज ये सब अदरक डालेंगे तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है और थोड़ा तेल में फ्राई उराई करके बनवा बनाते हैं जब सब्जी थोड़ा सा दाल और पनीर की हो या कुछ की हो तो बहुत अच्छी बनती है और भुजिया उजिया हरी सब्जियाँ जो बनाना पड़ता है तो वो थोड़ा ज़्यादा तेल डालकर हम कड़ाही में बनाते हैं लोहे के कड़ाही में तो बहुत अच्छी बनती है और रोटियाँ भी बनानी पड़ती है तो हम उसको आंटा गूँथ कर पहले रख देंगे थोड़ी देर बाद उसको बनाएंगे रोटियाँ तो रोटियाँ अच्छी बनेंगी और जो बनता है वड़ा उड़ा बनता है उसके लिए भी हमको दही उही में कर भिगो कर जीरा उरा जीरा काला नमक डालकर हम वड़ा बनाते हैं वड़ा को पहले पीस लेंगे सील पर पीस लेंगे उसके बाद खूब फेटेंगे फेटने के बाद उसे फिर हम तलेंगे तलने के बाद निकाल कर उसको भिगो देंगे तो वड़ा भी अच्छा बनेगा और उसके बाद जो बनता है कनौजी उनौजी ओ भी हमलोग लोहे के कड़ाही में बनाते हैं तो अच्छा से बनता है गैस पर भी बना लेते हैं चूल्हे पर भी बना लेते हैं इसलिए खाना बहुत अच्छा बनता है स्वादिष्ट बनता है चूल्हे का खाना गैस से ज़्यादे स्वादिष्ट होता है और गैस का थोड़ा उतना नहीं अच्छा बनता है जितना चूल्हे का स्वाद देता है खाना खाने में और पकौड़े उकौड़े बनाना पड़ता है तो हम बेसन को हम उसमें प्याज उआज बेसन को फेंट लेंगे उसके बाद पानी डालकर बेसन को थोड़ा फेंट लेंगे उसके बाद उसमें प्याज आलू अदरक और हरा धनियाँ मिर्च जीरा ये सब काटकर डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे हल्दी नमक डाल देंगे उसके बाद में थोड़ा गोला गोला बना कर उसको तल लेंगे